मैंने दस दिन के अंदर एक साड़ी ख़रीदी थी उसका कपड़ा बहुत अच्छा था और उसमें डिज़ाइन भी बहुत सुंदर थी और पूरा काम उसके धागे का था और बहुत कम कीमत में मुझे यह मिल गयी